सिलाई करना मुझे उतना अच्छे से नहीं आता है अभी सीख ही रही हूँ और जो नहीं आती है हमें वह यूट्यूब पर सर्च करके मैं सी अथी सी अच्छे अच्छे तरीके के ब्लाउज़ सिलना उसमें डिज़ाइन बनाना कैसे डिज़ाइन बनाया जाता है उसमें से मैं देख करके डिज़ाइन बन डिज़ाइन को बना लेती हूँ और ब्लाउज़ का डिज़ाइन हो यूट्यूब पर देख करके उसका डिज़ाइन मैं बना लेती हूँ और समाज समाज का विज्ञापन जो समाज की दीदी आती है वह सिलवाने के लिए मैं उसको भी अच्छे से सिल देती हूँ और उस कस विज्ञापन की ज़रूरत नहीं है और जो पूछती हैं दीदी कि कहाँ से सिलवा करके लाई हो वह दीदी बतला देती है कि वह वहाँ से सिलवा करके लाए हैं और उसके बाद सभी दीदी सिलवाने आ आती हैं और मैं हाँ